आइए मैम आपको कौन सी वेरायटी का मोबाइल चाहिए ओके ओके बट आपको फिर भी आपने किया होगा ना किस टाइप का मतलब किस वेरायटी का मोबाइल चाहिए आपको ओके तो हमारे पास ना यहाँ पे अभी नोकिया का है रियलमी का भी है ओप्पो का भी है बट इन सभी से बेहतर एक बहुत अच्छी वाली कंपनी मतलब वीवो जो अभी मतलब कर्रेंटली में मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोग दूसरे यूज़र्स भी इसमें इसे खरीद रहे हैं ना तो ये कंपनी जो है वीवो वी ट्वेंटी सेवन फाइव जी की है तो आप इसे लेना चाहेंगी ओके ओके हाँ हाँ दिखा रहा हूँ ये देख लीजिए आप ये वाली हाँ देख लीजिए ये वाली कंपनी का एक बहुत अच्छा मोबाइल है देख लीजिए हाँ हाँ अफ्कोर्सली अफ्कोर्सली ये बहुत अच्छा है वो इसका कैमरा बहुत अच्छा है थ्री मेगापिक्सल का है इसका कैमरा है ना और आप सेल्फी भी ले सकते हैं बहुत अच्छी से यदि आपको कहीं घूमने जाना है कहीं शॉपिंग करने जानी हैं आप या कहीं ऐसे मॉल में जाते हैं ना तो वो तब तो आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको अलग से कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप इसी में कंफर्टेबल फ़ील कर लेंगी बहुत अच्छा मोबाइल है ये और अभी आपने सुने भी होंगे शायद की अभी जो बड़े बड़े फ़िल्म अभिनेता और अभिनेत्री है इन लोगों ने भी इस मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इससे बहुत ज़्यादा खरीदा है है ना तो मार्केट में भी बहुत फेमस चल रहा है ये वाला मोबाइल आप ले सकते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल बिलकुल देख सकते हैं आप देख लीजिए हाँ वन सेकंड हाँ हाँ ये खुल चुका है देख लीजिए आप हाँ बहुत अच्छी है मैंने क्या बताया आपको की जो फ़िल्म इंडस्ट्री के जो अभिनेता हैं ना उन लोगों ने तक खरीदा है इसको तो आप समझ सकते है कि जो फ़िल्म अभिनेता और अभिनेत्री लोग खरीद सकते हैं तो कितना अच्छा एडिशन होंगे

हाँ आपको पहले भी देखा है मैंने हाँ आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर है मतलब देखा हो पहले भी देखा हो आपको मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो है ना तो हमारे पास नोकिया का भी है ओप्पो के भी है बट वो अभी वीवो जो मैं बता रहा हूँ यानी जो कंपनी वीवो वी ट्वेंटी सेवन फाइव है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है इससे अच्छा तुमको इस बालाघाट में तो कहीं नहीं मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छी ब्रांड से अच्छी वेराइटी की मोबाइल आते हैं तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सबसे अच्छी वेराइटी का मोबाइल है और सबसे अच्छा इसका भी यूज़ हो रहा है और आपको इसको लेने में मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना होगा और ओन्ली इसका प्राइस ट्वेंटी सिक्स थाऊजेंट रुपीज़ है ना और जो अदर कंपनी का मोबाइल आते हैं उनमें गैरन्टी भी होती है बट वो कई बार ऐसा होता है की गैरन्टी के अकॉर्डिंग वो उतना काम नहीं कर पाते और उनमें ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है बट इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हो पाती इसमें स्टोरेज ऐक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा केपेसिटी है हाँ तो अफ्कोसली इसको बिना किसी संदेह के ले सकते हैं इसके लिए इसका जो अभी ट्वेंटी सिक्स थाऊजंड बताया मैंने आपको बट करेंट्ली हम किसी दूसरे कस्टमर से लेते हैं मतलब दूसरे कस्टमर को जब हम सेल करते हैं तो इसका ट्वेंटी एट थाऊजंड लगाते तो मैं बट आपको टू थाऊजंड रुपीज़ कम कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर है ओके इसलिए आपको मैं बिना मतलब वो किसी मोल भाव के सीधा ट्वेंटी सिक्स थाऊजंड रुपीज़ बता रहा हूँ इसका प्राइज़ गैरैन्टी है इसकी गैरैन्टी है पाँच ईयर फाइव ईयर ओके और और भी आईए आप और साथियों को अपने लाइए इस मोबाइल में मोबाइल शॉप में हाँ बिल्कुल चलेगा बिल्कुल चलेगा आप चिंता ना कीजिए ओके हाँ जी जी